ہمارے ضلع میں ہر طرح کی عبادت گاہ ہیں جیسے کہ مسلم سکھ عیسائی ہندو ہر طرح کے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں جو ہر طرح کی عبادتیں کرتے ہیں ہر چیز ہے جیسے کہ اور ان کے کچھ وہ بڑے تہوار بھی ہوتے ہیں جیسے کہ مسلم ان کے لئے عید ہوتی ہے ہندو دیوالی ہوتی ہے سکھ ان کے گرو گوبند کچھ ہوتی ہے کر کے بڑا فیسٹیول جو ہوتا ہے اور یہ ہمارے عیسائی جو ہیں ان کا کرسمس یہ ان کے بڑے تہوار ہوتے ہیں جو یہ ایک سال میں ایک بار بہت اچھے سے مناتے ہیں جیسے کہ مسلم ہیں مسلم کی عید ہے تو وہ تیس دن پہلے سے اس کے لئے ایکسائٹمنٹ ہو جاتے ہیں جیسے ایکسائٹیڈ روزے رکھنا عبادت کرنا ہر چیز دیوالی کے لئے چھوٹی دیوالی بڑی دیوالی اس سے پہلے سے ان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے جیسے عیسائی کا ہوتا ہے ایسے سکھوں کا ہوتا ہے عیسائی کا کرسمس کا انتظار کرتے ہیں کہ سینٹا کر کے جو انہوں نے چیز کر رکھی ہے کہ سینٹا گفٹ دے کے جائیں گے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کرسمس ٹری بہت اچھے اچھے بنتے ہیں بہت ساری جگہیں سجتی ہیں ہیپی کرسمس لکھ کے ایسے مسلم ایسے سکھ عیسائی ہر طرح کے تہوار ہمارے ضلع میں منائے جاتے ہیں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اور ہر طرح کی عبادت گاہیں جیسے کہ سکھوں کے لئے ان کے گردوارے اتنے بڑے بڑے مسلم کے لئے ان کی مسجد ہے اتنی اچھی اچھی ہندو کے لئے ان کے مندر اتنے خوبصورت اور ایسے ہی عیسائیوں کے لئے ان کے چرچ ہر کسی کی اپنی عبادت گاہیں ہیں اپنی ہر چیز ہے جس کو وہ بہت اچھے سے سنبھال کے اور اچھے سے ان سب کی عبادتیں کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں جہاں وہ جا کے اپنے لئے عبادت کرتے ان سے عزت کرنا صاف صفائی رکھنا ہر چیز ہمارے ضلع میں ہر مذہب کی عزت کری جاتی ہے سب کو ایک ساتھ ملا کے رکھا جاتا ہے